ناسک سے ممبئی جانے والی ٹرین کو کشمیر ایکسپریس کہا جاتا ہے یہ ٹرین ہر روز ناسک ریلوے اسٹیشن سے صُبح سات بجے روانہ ہوتی ہے اور بمبئی چھترپتی شیواجی ٹرمینل ریلوے اسٹٰیشن پر شام چھ بجے پہنچتی ہے سفر کا وقت تقریباً دس گھنٹے ہے ٹرین میں تین قسم کے ٹکٹ دستیاب ہیں بیٹھنے کا ٹکٹ سیلیپر کلاس ٹکٹ بیڈ ٹکٹ بیٹھنے کا ٹکٹ سب سے سَستا ہے اور یہ ایک آرام دہ سیٹ فراہم کرتا ہے ٹرین میں کھانے کی کار بھی ہے جو مختلف قسم کھانے اور مشروبات پیش کرتی ہے ٹرین کا کرایہ آپ کے ٹکٹ کی قسم اور آپ کے بستر کی قسم پر منحصر ہے بیٹھنے کا ٹکٹ تقریباً پانچ سو ہے سلیپر کا ٹکٹ تقریباً ہزار روپئے ہے اور بیڈ ٹکٹ تقریباً پندرہ سو روپئے ہے ٹرین ایک آرام دہ اور مؤثر طریقہ ہے جس سے آپ ناسک سے بمبئی جا سکتے ہیں اگر آپ ناسک سے بمبئی جانے کے لئے ٹرین کا سفرکرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کشمیر ایکسپریس کی سِفارش کرتا ہوں